क्या लेना है हाँ हम बोल रहे हैं क्या लेना है हाँ ठीक है बोलिए ना है चावल हाँ है चावल हमारे पास आप जो चावल लीजिएगा बासमती लीजिएगा कि अथी में से लीजिएगा जनरल में से तो आप ही ना बताइए प्रूफ के साथ है कागज है हाँ आइए कि बासमती चावल है अथी चनन चनन चूर चावल है नहीं डुप्लिकेट तो हम नहीं रखते हैं नहीं मिक्स यहाँ नहीं है अच्छा है देख लीजिए क्वालिटी तब अपना लेना है हाँ है ब्राण्डेड भी है देखिए लेकिन हाँ कड़ुआ का तेन हाँ है कड़ुआ का तेल है ओरिजिनल वाला है आपको कौन लेना है महात्मा लेना है कि कलश लेना है आइए ना ब्राण्डेड कम्पनी का देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ आइए चलिए हाँ बोलिए

हाँ अच्छा वाला है पारले जी है कौन वाला लीजिएगा गुड डे भी है लीजिए ना अब लेना है तो ले लीजिए जितना लेना है हाँ बोलिए हाँ ब्राण्डेड है अच्छी क्वालिटी है हाँ लीजिए हाँ हाँ सारा पैसा हमको दे दीजिए हाँ पेड कीजिए

ठीक है हाँ आइए हाँ बोलिए और क्या लेना है हाँ और

दाल भी है पापड़ है जो लेना है लीजिए जो कम्पनी का लीजिएगा जो भी अच्छा ठीक देंगे हम डुप्लिकेट नहीं रखते हैं ठीक लीजिए मिलिए

ठीक है आइए ना